جی ہمارے علاقے کے کئی بڑے سیاسی رہنما ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور وہ الگ الگ سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں اور ان میں کئی سیاسی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے علاقے کی بہت اچھی طرح رہنمائی کی ہے اور مخلتف طور پر علاقے میں کام کیا ہے ان کے ایجنڈے کیا ہے یہ تو کوئی صاف طور پر نہیں بتاتا ہے ہاں سماج کی خدمت کرنا اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا یہ ان کا مشہور ایجنڈا ہوتا ہے الگ الگ سیاسی جماعت کے رہنما ہوتے ہیں ان کے ایجنڈے بھی الگ الگ ہوتے ہیں وہ سب میرے نزدیک اچھے ہیں اور سب نے کسی نہ کسی طرح اس علاقے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے